जोंनि ओनसोलाव इनायफोरनि सोमोन्दै बुंथियोब्ला आं बेखौनो बुंगोन जोंनि ओनसोलाव माने जाफोर दा इनायफोर जादों बेफोरो माखासे माने आबुं सोलोंथाइ मोनि जाहोनाव जादों आं बेखौनो बुंगोन मानो होमब्ला सोलोंथाइ मोनोबा सुबुंफ्रा एसेबाबो माने मोजां सोदोमस्रियाव थायो जुदि सोलोंथाइ दंमोनब्ला एफा एनै साननो हनो गोरों जागोन बुजिनो हायैनि जाहोनाव माखासे इनायफोरा जानायखौ आं नुनो मोनो आंनि साननाया बे नङाखि गोरिब जानायनि थाखाय साख्रि गैयैनि थाखाय बेफोरबायदि दायनि दायनिगिरि जादों बे नङा मानि बाहाय माखासे साननाय हनाया थौले जानायनि थाखाय जादों होन्नानै आं बुंगोन आरो बेवहाय मानि गोरिबा गोरिबनि थाखाय जादों बे नङा माने साननाय हनाया जुदि मोजां जायोबा गोजौ जायोमोनब्ला बेबायदि इनाय अनागारा जानाय नङा आं बेखौनो बुंगोन